ہیلو ہاں آپ پارلر سے بات کر رہے ہو کہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے کال کیا تھا میں آپ کے پارلر آئی تھی ہیئر اسٹائل کے لیے زیبا فردوس ہاں کنسرن کے لیے میں آپ کے پارلر آئی تھی کلر کرانے کا تھا ہیئر کلر اور ہیئر اسٹائل بھی آپ کا بہت اچھا تھا تو سب فنکشن میں بہت تعریف کر رہے تھے آپ کا ایڈریس بھی میں بتائی ہوں اور سب ممبر کو ایڈ کی ہوں میں ہاں آپ کا پارلر کے لیے میں بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں جی جی بہت پسند آئے سب کو گھر میں بھی مجھے بھی اور آپ ابھی شادی بھی ہے ہمارے گھر شادی ہے ابھی تو اس کے لیے بھی بکنگ بھی کرانی تھی مجھ کو ہیئر اسٹائل اور میک اپ کے لیے ہیلو ہیلو

ہیلو میم ہاں اب آ رہی میم آواز آ رہی ہاں تو نہیں ایٹین نومبر آپ کوشش کرو کیونکہ مجھے صرف آپ کا ہی ہیئر اسٹائل پسند ہے اور مجھ کو کوئی پارلر کا پسند نہیں آتا ہے ہاں تو پلیزآپ کوشش کر کے میری بکنگ کرا کر لو جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو